हम तऽ अपन हिन्दी मातृभाषामे हिन्दी पढ़ै छिऐ हिन्दी किताबमे हम व्याकरण किसलिए ई सभ पढ़ए छिऔ ताकि पऽ हिन्दी किताब पढ़ैसँ हम मतलब लेंग्वेजमे सुधार आबै छिऔ बोली भाषामे सुधार आबै छिऔ शुद्ध शुद्ध हिन्दी बोल सकै छिऔ शुद्ध शुद्ध हिन्दी लिखैत छिऔ हिन्दी अभी बहुत चलती छिऐ पूरे गाँव समाज पूरे मतलब इन्डियामे सभ हिन्दी आओर इङ्ग्लिशे बोलए छिऐ ई तऽ मातृभाषा हमर छिऔ अहाँके विचार अछि कि अहाँ अपन मातृभाषामे कोनो एहन किताबके नाम कोइ जानै छिऐ कि नहि जानए छिऐ लेकिन हमरा हिन्दी पढ़एमे बहुत मजा आबैत छिऐ